विश्व बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देश बढ़ोतरी कर रहे हैं जिसके लिए वह व्यापार करते हैं और एक दूसरे से संबंध राजनैतिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक संबंध बनाए हुए हैं जिससे भाषा का भी आदान प्रदान हो रहा है परंतु भाषा एक चुनौती भी है इन सब कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जैसे आज हिन्दी भाषा बोलने वाले लोगों को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब से हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने हैं हमने हिन्दी भाषा अंग्रेज़ी भाषा को बहुत अपना लिया है पढ़ाई में हो काम में हो सभी चीज़ों में जिससे जो हिन्दी भाषी लोग हैं उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है जो छात्र हिन्दी माध्यम से अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं उन्हें अपने विश्वविद्यालय कॉलेज की पढ़ाई के लिए इंगलिश भाषा में पढ़ाई करनी पड़ती है जिन से उन लोगों को पहले भाषा सीखनी पड़ती है जो बहुत बड़ी चुनौती है उसके बाद हिन अंग्रेज़ी का बढ़ता हुआ दबदबा ने हिन्दी को हिन्दी भाषा को एक समेट दिया है हमें हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य करना चाहिए जैसे कि हमें हिन्दी के कवियों को सम्मानित करना चाहिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करनी चाहिए ताकि हिन्दी भाषा को बढ़ोतरी मिल सके हमें प्राथमिक पढ़ाई हिन्दी भाषा में करनी चहिए और हमें हिन्दी का वार्त हमें हिन्दी का वार्तालाप बढ़ाना चाहिए हम हमें अपनी भाषा को ले के शर्म नहीं करना चाहिए कि हिन्दी हमारी भाषा है और हम इंग्लिश बोल के अंग्रेज़ी बोल के कूल बनते हैं इस तरह से हम अपनी हिन्दी भाषा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जिस कारण हिन्दी भाषा बो हिन्दी भाषा बोलने वाले लोगों को दुनिया में बहुत चुनौती का सामना करना पड़ता है